खौरां बिलाइखौ आं बर' रावआव बांसिन नायो मानो होनोबा जोंनि संसार जानाय रायजो जानाय जिखिनि जायगा बा हालामाव बांसिन बर' रावजों सोलिनाय जायगा मोनसे बिटिआर हालाम मानो होनोबा बांसिन बेवहाय जों बांसिन बर' रावआव बांसिन नायनांगौ जायो होनोबा गुबुन रोखोमनि गुबुन रायजोनि जिखिनि एसामिस रादाब जिखिनि डिअवाइट्रि सिक्स फाइभ आसाम ओइटिन निउस आसाम तक बेफोर जोंनि जायगायाव इमफर्टेन बांसिन नङा मानो होनोबा जोंनि जायगायाव बांसिन फैया बिफोरो बिसोर मिडियाफ्रा जाहैबाय आसामाव गिदिंबाबो मानि मोनफ्रामबो जिल्लायाव गिदिंबाबो जोंनियाव बांसिन फैनो नागिरा थिग बिदिनो जों बर'ल' जायगायाव संसार जानाय जों बांसिन खौरां बिलाइखौ बर' रावआव बांसिन नायो जेरै जोङो बिटिआर हालामाव रायजो जानायखाय जे बिटिआरआव जेरै दङ गोबां रोखोमनि बर' सेनेल बिलाइ खौरां बिलाइ मिडिया दङ बे जाहैबाय बड'लेण्ड रादाब बड'लेण्ड बुब्लि बड'सा जों बेफोरनिफ्राय नांगौ रोखोमनि खौरां मोन्नो हायो गुबुन दाबसे जायगायाव मा जादों गुबुन दाबसे जायगायाव मैया मा जानानै थांखो गुबुन दाबसे जायगाखौ मा मावखुलि बेखेवदों गुबुन दाबसे जायगायाव सिब मिनिस्टारा माबायदि खामानि मावहैनो हादों गुबुन मोनसे जागायाव मा खोथा बुंहैनो हादों थिग बेबायदिनो जिखिनि ओनसोलाव जोंनि राव सोलिनाय जिखिनि राव रायलायना बेफोरजों लोगो लोब्बा खालामनानै जों बांसिन बर' रावनि खौरां बिलाइखौ जोङो मिडियाफोरखौ नायो दा जों थिग बिदिनो जोंनि जायगायाव बर' रावजों दिहुन्नाय माबाफोर मिडिया दं नामा होन्नानै सोंनायाव दङ मानो होनोबा जोंनि गोबां रोखोमनि मिडिया बड'सा नै बेफोरो जोंनि जिखिनि बर' रावआव जिखिनि बुजायनो हानायसो मिथिनो हानाय बेफोरनि थाखाय बे खौरां बिलाइया जोबोरैनो गोनांथार होनानै आं सानो थिग बिदिनो आंबो जोंबो मानि जों गासिबो बेबायदि खौरां बिलाइखौ जोङो बर' रावनिखौ बांसिन नायो एबा बांसिन बोज'बनानै लायो बेनोसै